हमारे यहाँ गर्म मसाला का ही उपयोग किया जाता है जैसे गर्म मसाले में बहुत सारे चीज़ें होती हैं और हमारे गाँव की महिलाएँ छत पे सब कुछ डालकर सुखा देती हैं सुखाकर के उसको मतलब एक डब्बे में हर एक चीज़ मिलाकर के भर देती हैं जैसे उसमें हो गया धनिया मिर्चा लाल पाउडर धनिया मिर्च का और ये लहसुन लौंग मरीच और अजवाइन ज़ीरा और दालचीनी और एक सफ़ेद मरीच भी आता है वो भी डलाता है मतलब ऐसे बहुत से चीज़ हैं जो हमारे मसाले में उपयोग मतलब किए जाते हैं और गर्म मसाला ही तो मतलब ज़्यादातर गाँव में गर्म मसाला ही महिलाएँ यूज़ करती हैं गाँव की महिलाएँ तो गर्म मसाला ही ज़्यादा खाती हैं उसमें हर एक चीज़ मतलब मिलाकर के उसको रख देती हैं फिर उसको कूट देती हैं ओखली में डालकर कूटकर के उसको डब्बे भर देती हैं तो उसको यूज़ किया जाता है जिसमें हर एक चीज़ मतलब डाला जाता है यही इलायची लौंग मरीच जो भी है मतलब ये सब सारी चीज़ मिलाकर के गाँव की महिलाएँ मसाला बनाती हैं और उसी से सब्ज़ी भी पकाती हैं गाँव की महिलाएँ बनाती हैं उसको